औ

औ औ दङ हाब दंनायाथ' बहथ दङ माबा लाइ मैगं दं मुला दङ ओमफ्राय माबा दङ कफि ओंखारबाय भुटाननि माबानाय ओमफ्राय नै लाव फिथाइ मोनबाय ओमफ्राय स्कस दङ माबा माबि मैगं गोथाङा दङ आरो दङ नोंनो माखौ नांगौ जेनेबा औ औ लांफैबानो जाबाय बायदिसिना मैगं दङ औ औ बायदिसिना दङ

दामा लावफ्रा थाइसेयाव दा ओंखारजेन्नाय नालाय माबाहाय थाइसेयाव ट्रिस थाखा ट्रिस थाखा ओमफ्राय बबेबा फिसाया एसे फिसाया बिस थाखा बबेबा माबाफ्रा मुला मुलाफ्रा बिस थाखा मुथायानो ओमफ्राय लाइआबो बिस थाखा मुथा ओमफ्राय माबायाबो मा होनो कफियाथ' फनचास थाखा किजि जाहैबाय कफिफ्रा नों माखौ लाङो लां आरो जागोन बियो नों फैबानो लांफैबा लांफैनाय समाव रायलायबा जागोन आरो

औ औ दे दे माब्लाबा लांफैबानो जाबाय माबा दङ मोजां मोजां मैगंफ्रा दासान्दि दङ आरो दंनायालाय माखौ नांगौ लांफैबानो जाबाय औ औ औ औ न'आवनो दंखायो नालाय औ औ औ औ औ दासान्दि एसे न'आवनो एसे मोजां आबाद खालामनायखाय जादों आरो लांफैबानो जाबाय थाजा थाजा खानानै औ औ औ दे औ